हाँ मैं भी पिछले समय में जब अपने एक ऑफ़िस में काम करती थी वहाँ हमको एक टारगेट बेस काम दिया गया था और हमें वो टारगेट बेस जो काम था वो लगभग बीस दिन में ख़त्म करना था पर उस बीस दिन में मैं बीमार हो गई थी तो मैंने सिर्फ़ मैंने पंद्रह दिन छुट्टी लेकर पाँच दिन के अंदर मुझे वो टारगेट पूरा करना था और मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो गया था पर मेरी स्टाफ़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मैंने जो काम बीस दिन का था वो काम मैंने जल्दी से जल्दी रात और दिन एक कर कर पाँच दिन में कम्प्लीट किया हाँ ओ जितने अच्छे से मैं बीस दिन में उसको कम्प्लीट कर पाती थी या प्रेज़ेंट कर सकती थी उतने अच्छे से मैंने पाँच दिन में नहीं किया बट फिर भी मेरे बॉस को मेरा प्रॉजेक्ट बहुत पसंद आया कि भई पाँच दिन में भी अगर आपने इतना अच्छा किया तो आपको अगर पूर्ण पूरा समय मिल जाता तो आप उसको उस कार्य को आप कितने अच्छे से कर सकते थे तो हाँ ऐसी काफ़ी बार ऐसा होता है कि उस परिस्थिति में मैंने ये चीज़ की कि मैंने अपने स्टाफ़ से मदद मांगी और मेरी स्टाफ़ ने भी मुझे बहुत अच्छे से मदद दी उस परिस्थिति में मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अब सिर्फ़ छ घंटे ही काम करूँगी मैंने उस टाइम मैंने स कम से कम दस दस घंटे जागकर काम किया था के मुझे जो मेरा प्रॉजेक्ट है वो का कम्प्लीट कर कर देना था हालाँकि मुझे सर ने बोला था कि कि मैडम आप रहने दीजिए आप इस प्रॉजेक्ट को मत कीजिए फिर भी मैंने बोला था मैंने कहा नहीं सर मैं कोशिश करूँगी मैं पहले हार नहीं मानूँगी मैं कोशिश करूँगी के इस प्रॉजेक्ट को मैं कैसे कम्प्लीट कर सकती हूँ अगर होता है तो मैं कम्प्लीट करूँगी वरना नहीं कर पाऊँगी बट मेरे स्टाफ़ ने और मैंने जो मिलकर बहुत मेहनत की और मैंने उसको प्रॉजेक्ट को पाँच दिन में कम्प्लीट कर दिया